मां नंढपण खां ई चित्रकारी में माहिरु हुअसि ऐं नंढपण खां ई मां चित्रकारी कंदी आहियां मुंहिंजे स्कूल में को बि शइ थींदी हुई हुन में सभिनि खां अॻियां मुंहिंजो नालो ई कंदा हुआ चित्रकारीअ में छोकी मां हमेशह ई चित्रकारीअ में अॻियां हुअसि घणेई तरीक़नि जा इनाम घणेई तरीक़नि जो मैडल सभ मां चित्रकारी में खणी ईंदी हुअसि ऐं स्कूल में सभिनि खां पहिरियों ई नंबर मुंंहिंजो चित्रकारी में ईंदो हुओ चित्रकारीअ में मां माहिर हुअसि ऐं चित्रकारी ई मुंहिंजो पेशो ठही वियो नंढपण खां ई मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे चित्रकारीअ में सपोट कयो आहे पूरो पूरो योगदानु ई मुंहिंजी मम्मी कयो आहे मुंहिंजी मम्मी ई मूंखे चित्रकारी सेखारी आहे नंढपण खां ई मां चित्रकारीअ में ॾाढी होशियारु हुअसि ऐं वॾे थींदी मां चित्रकारी में होशियारु आहियां हाणे मूंखे हर तरीक़नि जी चित्र ठाहिणु अचनि ऐं चित्रनि में मां माहिर थी वई कहिड़ी बि सुंहं कहिड़ी बि शिकल मुंहिंजे साम्हूं अचे मां उन खे कागज़ ते लाइ थी सघा ऐं मूंखे चित्रकारी करण में घणो ई मज़ो ईंदो आहे आनंद ईंदो आहे चित्रकारीअ मुंहिंजी मम्मी सेखारी आहे चित्रकारी ई मुंहिंजो तज़ुर्बो आहे चित्रकारी ई मूंखे वणंदी आहे